जी हा दुनिया में भारतिय कला ऐं कलाकारनि खे रीप्रेजंटिव करण लाइ बणाइण जे लाइ बिल्कुलु करण खपे हिननि जो प्लेटफ़ॉर्म वधाइण जे लाइ डांस प्रोग्रेम्स एंड घणेई तरह जूं जीअं जीअं कलाऊं अॻियां आहिनि भारतिय कला खे फ़्री ऑफ़ कॉस्ट रखण खपे ऐं वधीक हुननि जो प्रदर्शित व व रखणु खपे हर शहर में ताकि हू समाज ताईं पहुची सघनि एंड उन्हनि सां हुननि जो परिवार जो नालो हुननि जो ख़ुदि जो नालो देश जो नालो समाज जो नालो सभु वधंदो आहे अॻियां हिन सां ॾाढो फ़र्क़ु पेईजी वेंदो आहे ऐं कलाकारनि खे जिते सम्मानित थींदा आहिनि जिते सम्मान मिलंदो आहे एंड हुननि जी स्टेज शोज़ में जेतिरियूं ॻाल्हियूं थींदियूं आहिनि उहो हुन कलाकार खे अञा प्रभावित कंदो आहे त इहे सभु ॻाल्हियूं करण जे लाइ बिल्कुलु हुननि खे प्लेटफ़ॉर्म मिलणु खपे ऐं ॿीं ॻाल्हि त डिजिटल जेको अॼुकल्ह हली रहियो आहे यूट्यूब्स जे थ्रू या अचण वारे सालनि में अञा बि अॻियां जेको थींदो कला ऐं कलाकार खे प्रभावित करण जे लाइ ही असांजो अॼुकल्ह जो जेको यूट्यूब्स आहिनि ही सभु चैनल्स असां ॾिसूं वेठा डिजीटल वारो ही बिल्कुलु अॻियां फ़ाइदेमंद ही आहे फ़ाइदो पहुचायो आहे अॻियां बि फ़ाइदो पहुचाईंदो ही